सोलोंथाइ बिखान्थिया जुनिया गोनांथि गोनां फरायसाफोरनि थाखाय थोजासे मदद मोनैनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आवगयदों दिनै भारत गभार्नमेन्टआ सोलोंथाइ मोनथाय आयेन नैरोजा गु मायथाइनि हेफाजाबजों गासिबो फरायसाफोरखौ एबा गथ'फोरखौ द'निफ्राय जिब्रै बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ फ्रि एबा फैसा नाङा लासिनो बिजाब फरायनो एबा स्कुल हाबनो थाखाय सुबिदा होगासिनो दङ बेजों लोगोसे गासिबो फरायसाखौनो समान मोनथाय होनाय जादों बेयाव हिन्जाव हौवानि खोथा गैया गासिबो समान सोलोंथाइ लानायनि खाबु दङ आरो लोगोसे मेगन नुनाय एबा मेगन खाना आरो बेंगाफोरनि थाखायबो स्पिसेल मोनसे स्कुल बानायनानै भारत सरखारा गासिबो फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होगासिनो दङ आरो इयुनाव सासे मोजां नोगोरारि जानाय जाहोनो थाखाय थांखि लादों मेगन खाना आरो बेंगाफोरनि बायदि गथ'साफोरनि थाखाय फरायसालिफोर दङ नामा होननानै सोङोब्ला जोङो बुंनो हायो जोंनि भारतआव गोबां बेबायदि गथ'साफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु दङ बिनि गेजेराव जों मख'नो हायो बि डि एस गभार्नमेन्ट रिसार्स स्कुल बियो जाहैबाय बेंगाफोरनि बियो गुवाहाटियाव दङ डेफ एन्ड डाम्ब स्कुल गुवाहाटि बेयावबो खाना आरो बेंगा सानैबो एबा मोननैबो थाखोनि गथ' गथ' एबा स्टुडेन्टसफ्रा सोलोंथाइ लानो हायो

मेगन खाना आरो बेंगानि थाखाय भारत गभार्नमेन्टआ एबा सोलोंथाइ बिफाना गोबां खामानि मावगासिनो दङ मेगन खानानि थाखाय अडिय'नि गेजेरजों फोरोंथाय होनाय जायो आरो मेगन खाना फरायसायाबो जिउआव गोबां गेदेर खामानि एबा बिबान लानानै हादरखौ सामब्लायनायनि केपासिटिखौ लानो हायो नैथियाव बेंगा बेंगाफोर एबा बेंगा स्टुडेन्टसफोरनि थाखायबो बिजुवेल एबा नुथाय होनायनि थाखाय जेरै प्रजेक्टर टिभि बेफोराव दिन्थिनानै बिबायदि गथ'खौ सोलोंथाइ होनाय जायो बे गथ'फ्रा नायनानै गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हायो आरो जिउआव सासे गेदेमा सुबुं जानो हायो बेफोरबादि फरायसानि थाखाय मा खालामनाया गाहाम नैबाव मोनसे सोंबावदों बे मेगन खाना आरो बेंगा सुबुंफोरनि थाखाय हानाय मानि टिचार्सफ्रा एबा फोरोंगिरिफ्रा बिसोरखौ जोबोरैनो जोथोन लानांगौ बिसिनि थाखाय सेपारेट क्लासरुम खालामनानै होयोब्ला मोजां आरो लोगोसे बिसिनि नांगौ जानाय गासिबो रोखोमनि सुबिदाखौ होनो हानांगोन आरो होनाया मोजां दा मेगन खाना आरो बेंगा बेबायदि गथ'फ्राबो दिनैनि समाव आवगयलांनो हायो मानोना दिनैनि जुगा कमपिउटार एबा टेकनलजिनि जुग बेयाव रावबो फासयनानै थानांगौ बाथ्रा गैया बयबो खाना एबा मेगन नुयै आरो बेंगा फरायसाफ्राबो दिनै गावनि आथिङाव गसंथानो खाबु मोनोब्ला एबा सोलोंथाइ लानो हायोब्ला जिउआव दावगासारनो हायो बेखिनि